हैलो अज्ज अऊं तुसेंगीं पंज जेह्ड़ियां इंडिया दी स्टेट न ओह्दे नाँऽ सनानी आं पैहला नांऽ आई गेआ जम्मू एन्ड कश्मीर दूआ नांऽ आई गेआ अरुणाचल प्रदेश त्रीआ नांऽ आई गेआ उत्तर प्रदेश चौथा नांऽ आई गेआ उत्तराखन्ड़ ते पंजमा नांऽ आई गेआ राजस्थान एह् पंज जेह्ड़ियां न साढ़ियां इंडिया दी स्टेट न